السلام علیکم جی خریتے ہیں فریز مکینک بول رہے ہیں کیا فریز ٹھیک کروانا تھا ٹھندہ نہیں ہو رہا پانی کولنگ چھوڑ دیا ہے کیا پتہ گیس تو ہے فی الحال ابھی کچھ دن پہلے ڈلوایا ہوں وولٹیج تو ٹھیک ہے اسٹیپلائزر نہیں ہے لیکن وولٹیج بھی ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو تھری اسٹار ہے

نہیں ہلا ڈلا تو نہیں کی ہے فریج تو دو تین سال سے چلا رہے ہیں جی

نہیں بٹن تو نہیں دیکھا ہوں اچھا پھر بھی سروس بھی اس کا سروس بھی کرانا ہے پھر بھی ایک عموماً کتنا میں ہو سکتا ہے جیسے گیس ڈالنا ہو سروس کا ہو چار ہزار مہنگا نہیں لگ رہا آپ کو

اچھا لائٹ ووٹ تو فی الحال ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آج لے کے آتا ہوں شام میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم